हमरा नजरियासँ मिट्टीके मूर्ति जेनाकि काली पूजा होइ दुर्गा पूजा होइ चाहे विश्वकर्मा पूजा होइ ई सबमे जे बनाएल जाइ छै ओहिके जतबे आकार देनाइ अहाँके कठिन कार्य छै ततबे कठिन कार्य छै हुनकर अहाँके पेन्टिंग केनाइ या रङ्गबाद हुनका रंगोमे जे छै से काफी हद तक एहि दुआरे कठिनाइ बुझैत अछि जे आसान चीज नहि छै हुनकर चेहराके बनाबऽ चाहे तऽ हुनकर जे छै से अहाँके आँखिक आकृति बनेनाइ या हुनकर रंगके केहन तरहक जे छै से सामने बला प्रभाव पड़तै से हुनकर कॉम्बिनेशन हुनकर बनेनाइ ई जे छै से काफी हद तक कठिन छै आ ई एकटा गहन चित्रकारे एहिके अहाँके वर्णन कऽ सकैत छथि

कोन कोन भगवतीके आँखिके केहन रङ्ग हेबाक चाही केहन चेहरा के रङ्ग हेबाक चाही आ एहेन तरहके बात